میرا یہ خیال ہے کہ اردو جو زبان ہے وہ ملی جلی زبان ہے جس میں اب اکثر جو لوگ بولتے ہیں اس میں انگلش الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو ہندی تو یہ تھوڑی ملی جلی سی بھاشا ہو گئی ہے ویسے اوریجنلی جو ہے بیسیکلی اردو جو ہے تو اس میں فارسی کے لفظ ہیں استعمال ہوتے ہیں عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن اب جو اردو بولی جاتی ہے اس میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بھی شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ایک جو نارمل جو بول چال میں ہے وہ ہندی یا اردو استعمال ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ اس طریقے سے اپنے جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو محفوظ کرنے میں اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے